आंथ' दै सानस्रिनो रोंगौ आमफाय जोंनि गामि ना सोरबा सानसे उन्दैया सानस्रिनो फोरोंनोब्ला माबायदि रोंनांगौ बेखौ आं बुंगोन बेखौ सानस्रिनोखौ फोरोंनायाव बे दै गिदिराव सानस्रिनायखौ ओरैबायदि खालामनांगौ माने आखायजों माने माबानानै आखायखौ गुवार फुवारनानै ओरै मा बारबादि सिबलांनांगौ बेनिफ्राय आरो दै एसे थौलेआव एसे थौलेआव आखायखौ माने आथिंजोंबो सानस्रिनो हायो आखायखौ ओरै गेवलां बानायनानैबो आथिं आथिंजों सानस्रिनो हायो आरो दै एसे दाहाराव सानस्रिनाया जाहैबाय ओमफ्राय एसे गावनि माबाखौ आथिंजों गाबथानायखौ एसे हुसियार थानांगौ आरो बिनिफ्राय दैआ जेरै थांदों एरै थांफानायनि ससे माबायाव दैया जेसेबां खारदों कारेन्ट एसेबां बेबादि स्पिड थांनानै बे सिसटेमैनो बे रुगुंखौ मोनहैनाय जायो आरो बिदिनो आङो उन्दैफोरखौ बिदि जोंनि गामिनि उन्दैफोरखौ बिदिनो फोरोङो ओमफ्राय दैयाव गबयोब्ला माबादि खालामनांगौ बेफोरखौ आमफ्राय बेखौबो आङो माबा खालामनानै सानस्रिनानै बिदिनो बेबादिनो आं जेरै बुंदों बिदिनो सानस्रिनानै आरो बेखौनो फोरोंफिननाय जायो जेरै खालामदोंमोन एरै बेबादिनो फोरोङो आङो आरो सानस्रिनो हायाखैब्ला एबा रोङाखैब्ला बेखौबो आं रैखा खालामफिननांगौ जायो आरो हाजासिमा हाजासिमखौ आं फोरों हाजामसिमखौ आं फोरोंनांगोन आमफ्राय बिनो